लड़के इस्कूल में जब जाते हैं तो मास्टर लोगों सब लड़कों के दौड़ाते हैं दौड़ाते हैं अच्छे से कि शरीर में कोई रोग बलाए नही आती हैं और शरीर मजबूत रहते हैं हड्डी और और खून का दौड़ा होते हैं और इस्कूल का तरक्की भी होते हैं और इनाम भी दौड़ने पर देते हैं मास्टर लोगों खेल खिलाते हैं मास्टर अपने डाक्टर भर बोलते हैं कि कोई वो नहीं आते हैं लड़कन के कि दौड़ाओ खूब खेल खिलाओ नाच गाना भी कराओ सब कुछ कराना लड़कन के और दौड़ना चाहे सब सुबह शाम दौड़ना चाहिए दौड़ते रहते हैं तो कोई शरीर के अंदर कुछ नहीं आते हैं और और खूब जो कहीं तरक्की में जाते हैं लड़के कहीं कहीं दूर दूर भेज देते हैं मास्टर लोग के लेके जाते हैं लड़का के और उसको कागज साटेफिट भी बनते हैं लड़कों का और कहीं रूकावट भी नही होते हैं कि नौकरी के लिए अच्छे कमाते खाते जने जिंदगी सफल हो जाएगा